हेलो हँ दीदी बताओ की कहऽ सूचना चाहैत छी हमरासे पढ़ाइ लिखाइ चलैत छै बढ़िआँ से इक ई कॉलेज छियै हम टीचर छियै अहाँकेँ बच्चा ई इसकुलमे पढ़ैत छै की अच्छा हँ हँ यहाँ पर इसकुलमे बहुत अच्छा से पढ़ाइ लिखाइ चलैत चलैत छै यहाँ परी बच्चा सबकेँ सबकेँ मतलब कि सब सर सब अबैत छै हरेक विषयके पढ़ाइ इहाँ परी होइत छै बच्चा सबके बच्चा सबके कोइ चीजके दिकत नहि होइत छै आराम से पढ़ाइ लिखाइ चलैत छै आओर इहाँ सर जे सब जे छै सर सब इहाँ अबैत छथिन बच्चा सबके पढ़बैत छथिन यहाँ पर साफ सुथरा भी सब चीजके ख्याल राखल गेल छै यहाँ पर बगीचा भी ओहि साइड से बनल छै फूल सब लगल छै आरामसे आ खेलेबाला फिल्ड भी छै हँ आ खेलेबाला फिल्ड फिल्ड भी छै बच्चा सबके कोइ दिक्कत नहि छै कलके सुविधा छै नलके सुविधा छै बाथरूमके सुविधा छै हरेक चीजके सुविधा छै कोइ चीजके दिक्कत नहि छै इहाँ परी हँ कोइ चीजके दिक्कत नहि यहाँ पर हँ हँ सब सुविधा छै यहाँ परी हाँ यहाँ पर सब चीजके सुविधा छै कौलेज जे छै से बढ़िआँ छै कोइ चीजके दिक्कत नहि छै नहि नहि यहाँ पर मतलब ई कॉलेज जे छै ने जे बहुत मतलब अपना जजुआरमे जजुआर गावँमे मतलब ई कौलेज जे छै से एकेटा एकेटा कॉलेजे बनल छै तऽ एहि कॉलेजमे बहुत ही हरेक चीजके बच्चा सबके इच्छा राखल गेल छै बच्ची सबके छै लड़का सब तऽ बाहर भी जाकऽ पढ़ि सकैत छियै मगर लड़की बचिया सब कहाँ जयतै पढ़ऽ तऽ ओहि चलते जे अइ ओहि हँ एहिमे बचिया सब आबैटी छै पढ़े लागी आ सर सब भी बहुत अच्छासँ पढ़बैत छै कोइ दिक्कत नहि होइत छै खेलेबला भी जगह छै आओर बगीचा सब भी छै आओर यहाँ परी सरो सब अबैत छथिन समय परी सबके पढ़बैत छथिन परीक्षा भी यो बढ़िआँ से होइत छै अभी तऽ महिने महिने मतलब कि बच्चा सबकेँ परीक्षा होइत छै तऽ ओहोमे सर सब हमेशा उपयोग रहैत छै आ बच्चो सब बहुत ठीक ठाक छै आराम से परीक्षा देबे ला अबैत छथिन बहुत अच्छा से पढ़ाइ चलैत छै ई कॉलेज जे छै से बहुत बढ़िआँ कॉलेज छै एहिमे बच्चा सब ए

हँ हँ बहुते पढ़ाइ लिखाइ जरूरी रहै कि हँ पढ़ाइ लिखाइ जरूरी छै अइ साइडसँ हँ हँ तऽ अहाँ बच्चा सबके कोइ दिकत नहि अइ कोइ दिकत नहि अइ बस आराम से एहिमे आके अहाँ बच्चा सबके एहिमे एडमिशन करा सकैत छी बचिया सबके हाँ बच्चा सबके एडमिसन भऽ सकैत छै करबा सकैत छी तऽ अहाँ आउ एहिमे बौआ सबके पढ़ाउ लिखाउ कोइ दिक्कत नहि होएत आर बहुत ही बहुत ही बढ़िआँ छै बहुते बढ़िआँ कॉलेज छै बचिया सबके लेल आ सब चीजके व्यबस्था भी कएल छै कोइ चीजके दिक्कत नहि छै खेल कूद सब किछु ठीक छै हँ आओर समयपर पढ़ाइ लिखाइ भी होइत छै परीछा भी होइत छै हँ सब किछु होइत छै सर सब भी अबैत छै समय परी हँ ठीक छै ठीक ठीक हँ हँ ठीक छै आ कऽ बौआ सबके एडमिशन कराउ ठीक छै धन्यवाद